हैलो हां जी में लाईब्रेरी दा बोल्ला नी आं तुगी केह्ड़ी कताब निं थ्होआ दी कोई गल्ल निं तुस असें ई सनाई ओड़ेओ कि तुसें केह्ड़ियां केह्ड़ियां कताबां चाही दियां ते अस अग्गें बोलगे उनेंगी ते ओह् कताबां अग्गें आह्न्नी ओड़गे तुस टैंशन निं लैओ कोई गल्ल निं कोई गल्ल निं बच्चे टेंशन निं लैंदे कताबां लेई आई ओड़गे छड़ा सनाओ कि तुं'दी केह् केह् प्रॉब्लम ऐ अस उसगी पूरा कोशिश करगे कि पूरी होग कोई गल्ल निं अस आपें करने आं लोआई ओड़ने आं पक्खे दी टेंशन निं लैओ तुस आई जाओ पढ़ने ई बच्चा तुस जिन्नी लेइयै आई जंदे ओह् त्रैऽ चार दिनें च अस तुंदा मसला हल्ल करने आं कोई गल्ल निं तुस टेंशन निं लैओ अस आपें तुंदा मसला हल्ल करने दी कोशिश करने आं बस तुस पढ़ने गी आई जाओ ठीक ऐ